हाँ जी बोलो क्या चाहिए मछली चाहिए बोलो कौन सा मछली चाहिए बांगूर है एक सौ साठ रुपया किलो प्यासी एक सौ सत्तर रुपया है एक सौ साठ रुपया एक सौ साठ देखले भालो रोहू तो है जिंदा आप ढाई किलो के तीन किलो के नीचे नहीं मछली है वो किलो है एक सौ साठ रुपया किलो है वो भी एक किलो के ऊपर है और झींगा मछली है झींगा मछली ले लो बड़ा झींगा आए हैं छुरा छुरा झींगा जो है दे दें बड़ा बड़ा वो भी तो वो भी झींगा है और सउरी मछलियाँ हैं और पहिना में भी पहिना पहिना में भी है बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ सब जिंदा है तालाब में जिंदा है वो

जैसा मछली मारेंगे तब तो ला के देंगे अरे अभी दो घंटे में आपको दे देंगे लेकिन जब आप पैसा हमको नहीं देंगे कैसे दे देंगे हम भाई दो घंटे में आप मत जाओ हमारी मोबाइल में मार दो पैसे आप लेने आओ चलो अच्छी बात है ठीक है आप कॉल करिए आपकी जब मर्जी हो जब तब रहता हूँ और जी भाई अरे कम आएंगे तो कम होगा ना भाई आएंगे तो थोड़ी बाद होगा क्या बोलिए कोई भी आएगा आपका नाम बताएगा तो हम बोलेंगे भाई वो भेजे हम कम कर देंगे दस रुपया किलो कम कर दे रहे हैं आपको जब तालाब पे आएंगे लेने आइएगा दस कम कर देंगे दस रुपया किलो कम हो जाएगा बताए देखो हमारे पास तो पहली बात है रोहू है दूसरा बांगूर है तीसरा जो है कि ये है का बोलते हैं झींगा बड़ा वाला है वाला झींगा है छोटी मछलियाँ में कौन सा मछली आपको मालूम है लाल में सिंगुर की है वो जैसे दवा के लिए आदमी बीमार पड़ जाता है उसके लिए दवा वाला जो होता है गौरी जो होता है ना रहता है तीनों दिन खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं तो वो भी जियाया हूँ क्यों महँगा जो आप लेंगे ना जो आप लेंगे तो कम से कम नहीं तो आपको कम से कम नहीं तो आपको चार सौ रुपया किलो मिलेगा और ले लो